ہاں سر آپ پن کارڈ کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی ہاں سر میں اور میرا دوست دو لوگ پن کارڈ بنانے کی درخواست کی تھی تو میرے دوست کا تو بن کے آ گیا ہے اور میرا نہیں آیا ہے تو کیا میں جان سکتا ہوں سر کہ میرا ابھی تک کیوں نہیں آیا کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے کیوںکہ سر ہمیں جو ہے کھاتا بینک میں اپنا کھاتا کھلوانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پن کارڈ کی اشد ضرورت ہے اور جب ہم دو دوستوں نے ساتھ ہی میں درخواست دی تھی تو اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے سر میرا جو ہے پن کارڈ نمبر دو دو پانچ پانچ چار سات تین دو ہے اور ہماری تاریخ پیدائش ایک ایک انیس سو اٹھانوے ہے ٹھیک ہے سر تین سے چار دن میں آ جائے گا ٹھیک ہے سر جلدی کرنے کی زحمت کریں بڑی مہربانی ہوگی کیوںکہ سر ہمیں کھاتا کھلوانے کی بہت اشد ضرورت ہے اور بغیر پن کارڈ کے ہمارا کھاتا کھلنا ناممکن ہے ٹھیک ہے سر شکریہ